हां अज्ज में तुसें सनान लग्गी आं ग्रैहन दे बारे बिच्च ग्रैहन दे बारे च ते इन्ना ज्यादा ते पता नी ऐ असें अज्जतक टी वी च गै दिक्खने आं होर सुनने आं कि साढ़े दो गै ग्रैह् ग्रैहन न ते इक चंद्रमा उप्पर लगदा अज्जकल दे साईंटिस्ट ने बड़ी ज्यादा तरक्की करुड़दी कि पता लग्गी दा कि उत्थे उप्पर बी जमीन ऐ उत्थे बी लोक रौंह्दे उत्थे बी हर सुविधा ऐ इंसान आस्तै रौह्ने लेई ताकि इंसान रेही सकै जिंदगी जी सकै असेंई ते नेईं पता पर इ'यां सुने दा हून जियां इक बंदा हून जम्मू दा बी गेदा हा उत्थे दिक्खने लेई जां उत्थे ओह् रेहा जीवित रेहा असें इ'यां परेशान होन्ने आं सोचने आं इस चीज गी कि ओह् बंदा कि'यां गेआ जां कि'यां रेहा उत्थै कि बिना पानी नी उत्थें उसने दिक्खेआ सुनेआ समझेआ ते उसी ठीक लग्गेआ ते इन्ना ज्यादा बी नी पता जियां हून उत्थे सारे रेही सकदे न हून जियां साढ़ी धरती इक एह् ऐ ते इक ओह् ऐ